سستے نقل و حمل تک رسائی کی کمی کا قریبی شہروں یا قصبوں میں صحت کی دیکھ بھال تعلیم یا ملازمت کے مواقع تلاش کرنے کی صلاحیت پر گہرا اثر پر سکتا ہے اس کے چند اہم جہتیں ہم بیان کرتے ہیں اگر سستی نقل و حمل دستیاب نہ ہوں تو لوگوں کو قریبی شہروں یا قصبوں میں موجود بہتر طبی سہولیات تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خاص طور پر ہنگامی حالات میں وقت پر ڈاکٹر یا اسپتال تک پہنچنا مشکل ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں صحت کے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں مزید برآں روزانہ یا بار بار معائنہ کے لیے سفر مہنگا پڑ سکتا ہے جس سے لوگ علاج کو مؤخر یا ترک کر سکتے ہیں تعلیمی ادارے جیسے کہ کالج یا خصوصی اسکوائلز اسکولیز اکثر جس چھوٹے شہروں یا قصبوں میں نہیں ہوتے اور قریبی بڑے شہروں میں ہی دستیاب ہوتے ہیں اگر سستی نقل و حمل دستیاب نہ ہو تو طلباء کو ان اداروں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ نہ صرف ان کی تعلیم میں رکاوٹ بنتا ہے بلکہ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش بھی کم ہو سکتی ہے کیوںکہ سفری اخراجات اور وقت کی رکاوٹیں طلباء اور ان کے والدین کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں سستی نقل و حمل کی عدم دستیابی لوگوں کی ملازمت کے مواقع تلاش کرنے کی صلاحیت کو بھی محدود کر دیتی ہے زیادہ تر ملازمین بڑے شہروں یا صنعتی علاقوں میں ہوتی ہیں اور وہاں پہنچنے کے لیے روزانہ سفر کرنا پڑتا ہے اگر سفر مہنگا یا مشکل ہو تو لوگ بہتر ملازمت کے مواقع کو چھوڑنے پر مجبور ہو سکتے ہیں یا کم تنخواہ والی ملازمتیں قبول کر لیتے ہیں جو ان کے نزدیک ہوتی ہیں مجموعی طور پر سستی نقل و حمل کی کمی سماجی اور اقتصادی ناہمواریوں کو بڑھا سکتی ہیں یا غریب طبقے کے لوگوں کو صحت تعلیم اور ملازمت کے مواقع سے دور رکھتی ہیں جس کے نتیجے میں ان کی زندگی کے معیار میں کمی آتی ہے اور غربت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے ان سب مسائل کا مجموعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سستی نقل و حمل تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور ان کی ترقی کے مواقع محدود ہو جاتے ہیں